गानन जो चयन रिकॉर्ड करण या प्रस्तुत करण लाइ पहिरीं त उन्हनि जा शब्द बिल्कुलु सरल हुजनि साफ़ हुजनि ऐं दमदारु हुजनि

उनजी धुन जेके पसंदि हुजे धुन बिल्कुलु मधुर हुजे कननि में बिल्कुलु साफ़ हुजे जेकी दिलि खे छुए गाना उहे मूंखे वणन जेके मधुर हुजनि शब्द बिल्कुलु सरल आसानीअ सां सम्झणु वारा देश भक्तीअ जा हुजनि भक्तीअ जा हुजनि या प्यार भरा ई हुजनि पर बिल्कुलु सॉफ़्ट आवाज़ हुजे सॉफ़्ट म्यूजिक हुजे ओहिड़ा गाना अगरि अचनि था त बिल्कुलु ई सुठा था लॻन मूंखे छा सभिनी खे वणंदा अॼु पुराणा गाना आहिनि त हू ब तॾहिं वणण था न छो उनजा ॿोल सरल हुआ आवाज़ बिल्कुल साफ़ बिल्कुलु म्यूजिक बि बिल्कुलु धीमे से मध्यम से त चयन करण तॾहिं वणंदो आहे की अहिड़ा गाना हमेशह हलंदा आहिनि एवर ग्रीन बि तॾहिं चवंदा आहिनि न अॼु जेके गाना आहिनि अॼु ॿुधूं था तुरंत विसारे बि था सघूं रहंदा ई कोन्ह आहिनि अॼु ॿुधियोसी थोरी देरि खां पोइ भुलजी वियासीं तॾहिं गानन जो चयन करण महिल मेलोडी हुजे हुनमें स्वीट लिरिक्स हुजनि साफ़ शब्द हुजनि आवाज़ सुठी हुजे बसि हीअई चवंदुमि